हेलो

हेलो

हाँ हमारे यहाँ तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ घूमने लायक है बहुत ही अच्छी सुन्दर जगह हैं आपको यहाँ के बारे में जानना है क्या हमारे यहाँ शक्तिनगर में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ आपको घूमने में बहुत अच्छा लगेगा जैसे की हमारे यहाँ चिलसा लेक नाम का एक स्थान है शिव मंदिर है टेम्पल है ज्वाला मुखी है और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ आपको घूमने में बहुत अच्छा फील होगा हमारे यहाँ होटल भी है घूमने के स्थान पे भी बहुत अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट भी हैं और घूमने का एरिया ही सुन्दर है यहाँ पे आपको घूमने में बहुत ही अच्छा लगेगा आप भी आईये यहाँ और घूमके करिए यहाँ बहुत ही अच्छा जगह है यहाँ आपको घूमने में बहुत अच्छा लगेगा हमारे यहाँ वैली डेथ नाम की स्थान भी है यहाँ पे थोड़ा पहाड़ी एरिया है लेकिन बहुत ही अच्छा है हाँ हाँ हमारे यहाँ एक पार्क है लेक पार्क चिल्का लेक जोकि बहुत ही सुन्दर है उसके अंदर वो ढाबा जो है जोकि बहुत ही अच्छा टेस्टी स्वादिष्ठ देते हैं वहाँ पे कोई भी चीज़ वहाँ लीजिए सब चीज़ वहाँ पे मिलेगा और स्वादिष्ट भी रहेगा और बहुत ही अच्छी सुन्दर लेक भी है यहाँ का चिल्का लेक नाम है जो पार्क के लिये आप पूछ रही हैं उसका नाम चिल्का लेक है बहुत ही सुन्दर है वहाँ पे बहुत ही सुन्दर सुन्दर पेड़ पौधे और झाड़ियाँ हैं और भी बहुत अच्छे हैं जो आपको बहुत ही बेहतरीन लगेंगे

हाँ हाँ हूँ बोलिए नहीं वहाँ पे पैसे नहीं लगते

नही यहाँ पे हमारे वहाँ जो चिल्का लेक है जाने का रास्ता है जो मैन गेट है उसके अन्दर केम्पस है एन टी पी सी केम्पस है वहाँ पे जो की कोई वैसा व्यक्ति नहीं जा सकता इसीलिये वो दरवाज़ा गेट बनाया हुआ है और यहाँ पे बहुत ही सुन्दर गेट है और वहीं से चिल्का लेक जाने का रास्ता शुरु होता है और आपको रास्ते में भी नजारे बहुत ही पसंद आएंगे ठीक है ना फिर आप एक बार यहाँ आके घूम जीजिए बहुत ही सुन्दर जगह है हमारे यहाँ की ठीक है ठीक है ठीक है फिर रखती हूँ